हेल्लो के बाजै छियै हॅं बाजू हॅं हम दफ्फ्तर सॅं आबै छियै की कहै छियै तऽ कोन चीज भेलै अहाँकेॅं बुखार अइ अहाँ कहिया आबि जायब होस्पीटल कोनो व्यक्ति सन्ग आयल रहियै होस्पीटल आयल रहियै देखबै लए अपन बचबा कऽ हमर क्लिनिक जे छै ने सुपौल जिलामे पड़ैया सुपौल जिलामे महावीर चौक अहाँ देखलियैया ओकरे सामने मे परै छै सदर अस्पताल ओतय हमे बैठे छियै तऽ अहाँ आबि जायब नहि ठीक होइ छै अहाँ अपन बचबा के लय कऽ आबू

हॅं तऽ कोनो बात नहि अहाँ एतय लय कऽ आबू ने ठीक भय जायत हम कहै छी ने पहिले लए कऽ तऽ आबू की दिक्कत अहाँ कतय सॅं बाजै छियै अहाँ कतय सॅं बाजै छियै अहाँ कोन ठाम सॅं बाजै छियै गाम कतय यऽ अहाँ के किछु नहि छै आबै मे की दिक्कत यऽ अहाँ पहिले तऽ होस्पीटल जे छै हमरा आर के दस बजे खुलै छै आ एगारह बजे डॉक्टर सब बैस जाइया एगारह बजे डॉक्टर सब बैस जाइया बुझलियै एतय सॅं तऽ ढेरी टेम्पू आ बस तऽ चलै छै सुखपुर गामके हम तऽ देखलियैया कतेक लोक सुखपुर सॅं आयल छलै इलाज करबै लए नहि कोनो कष्ट नहि हेतैय अहाँ जे छै सुखपुरमे बाजार देखलू सएह तऽ कहलियै अहाँ एतय लय कऽ आबू

हमर दबाय सॅं ठीक भय जायत अहाँ आबू तऽ पहिले तब ने अच्छा पहिले हमर जे छै ने हमर जे होस्पीटल छै ओ बिहारमे परै छै बिहार जानै छियै ने ओतय एगो जिला परै छै सुपौल ओतहि हमर होस्पीटल छै अहाँ सुखपुर सॅं बाजै छियै ने सुखपुर मार्केट सॅं एगो अहाँ टेम्पू पकरि कऽ आबि जायब

लेकिन आब अहाँ आबि जाउ ने एतय जे हमर होस्पीटल यऽ ने बहुत नीक यऽ एतय जे छै बहुत साफ सफाइ सब कुछ के भी सदर होस्पीटल सदर अस्पताल नाम छियै हमर हमर नाम भेलै डॉक्टर मनीषा कुमारी ठीक यऽ अहाँ ठीक छै अहाँ आबि जाउ ने हमर सब व्यवस्था उपलब्ध यऽ हमर तऽ कैम्पो लागैया गाम गाम जाय कऽ बिहार सरकार मे हर जगह जाय ठीक छैऽ ठीक छै अहाँ काल्हि आबि जाउ ठीक छै हम फोन राखै छी हाँ दस बजे खुलि जायत हॅं चारि बजे तक डॉक्टर सब रहै छै अच्छा पेसेंट सब आबि रहल छै हम अभी फोन राखै छियै व्यस्त छियै अभी हॅं ठीक छै